अस कोई बी गेम खेढन जन्ने होन्ने टीम च जि'यां लाई लैओ कि खो खो अगर अस कोई बी गेम खेढन जाह्चै टीम वर्क च और अस केह् करने होन्ने साढ़े बी खलाड़ी जेह्ड़े साढ़े नै लूडो खेढा दे कोई कुड़ी कुसै गी लग्गी जां जां कोई बमार होई जा अगर ओह् नेईं खेढी पा फिर अस केह् करने होन्ने दुई टीम कन्नै कलैबोरेशन करनें होन्ने अस उं'दे चा इक कुड़ी अस अपने कन्नै लेई लैन्ने होने कि जेह्ड़ी साढ़े नै खेढै टीम वर्क च खेढै फिर अस उसी पूरा समझाने होन्ने कि कि'यां कि'यां लूडो च खेढनां कि'यां कम्म करनां जां कि'यां नेईं करना अगर ओह् नेईं आवै अस बाह्रली कोई कुड़ी लेआन्ने होन्ने जिसी मतलब अच्छा खो खो खेढने औंदा फिर अस उसी अपने कन्नै लेई औन्ने होन्ने लेआने दे बाद फ्ही अस उसी पूरा कम्म सखान्ने होन्ने हां भला खो खो च कि'यां खेढना कि'यां नेईं खेढना उसी पूरा टीम वर्क करने होन्ने उसी पूरा समझान्ने होन्ने कि ओह् बी पूरा साढ़े आंह्गर खेढी सकै फिर अस लूडो च बैठी जन्ने होने सारे जिन्नियां बी कुड़ियां होंदियां सारे बैठी जन्ने होने फिर पैह्लें दो मेन होंदियां जेह्ड़ी खेढदियां जेह्ड़ी टीम वर्क जेह्ड़ी मेन दो होंदियां खो खो खेढने आह्लियां फिर ओह् जंदियां पैह्लें ओह् दौड़दियां फिर जिसलै पता मेरी टर्न औनी फिर में बी दौड़ना में बी दिक्खना जेह्ड़ी सारियां बैठी दियां होन में बी भला कुसी केह्ड़ी गी थोह्ड़ा धक्का देना भला ओह् उट्ठी जा ते में बैठी जां ओह्दी जगह् ते फिर इ'यां करदे करदे साढ़ी गेम जेह्ड़ी खो खो ऐ अस उसी शैल तरीके नाल खेढियै अगर बाई चांस किसे इक केह्ड़े दा बी कुतै लग्गी जा जां नेईं खेढी पा कुसै गी लग्गी जा बमार होई जा कुड़ी फिर अस केह् करने उस्सै गेम दे बिच्च कलैबोरेशन करियै कुसै होर कुड़ी गी बिच्च पाई लैन्ने होन्ने अपने नै जेह्ड़ी साढ़े नै टीम वर्क आंह्गर कम्म करी सकै जिसी अस अपने कन्नै लाई सकचै अपनै कन्नै चलाई सकने खो खो ओह् बड़ी अच्छी गेम ऐ ओह् कुड़ियां मुड़े कोई बी खेढी सकदा बैठी बैठी खेढना ऐ और बैठियै फिर बैठे दे होंदे सारे इक लाईन च ते जिसलै उ'नें खेढना ओह् दौड़दे हर चबक्खै उ'नें दौड़ना जिन्ने बी कुड़ियां बैठे दे होंदे हर चबक्खै करना दूआ बंदा उसी फड़दा कि हां भला थप्पा करदा कि फड़ी लैचै फ्ही ओह् आउट होऐ लेकिन असें अच्छे तरीके नाल इस्सी गेम गी करना ऐ खेढना ऐ कि ताकि अस जित्ती जाह्चै